गार्डनिंग ते मेरी हॉबी ते इंया गै बस बनी दी बचपन कोला पता निं क्योंकि बचपन दा गै दिक्खेआ की क्योंकि जमीन ऐ साढ़ी ते गार्डनिंग करने ते खेती करना बड़ा गै लहलहानै आस्तै दिक्खना साढ़े ते अपने साढ़े दादके ते फिर बी थोह्ड़ा इद्धर इन्ना जादा निं ऐ खेती दा पर जेल्लै भी में अपने नानी घर जन्नी आं ते उंदे उत्थें बड़े सारे खेत न ते उनें ई दिक्खेआ ते उद्धर मेरे जेह्ड़े नाना जी न ओह् ते इन्नी खेती करदे न होर केह् किश निं उनें लाये दा होंदा कनक कोला लेइयै मुंजी ते मुंजी दिक्खने दा ते इन्ना मज़ा आंदा ऐ जेल्लै लांदे ते जेल्लै मुंजी लाने दा टाईम होंदा ते में जंदी उठी ही अपने मामें दे ते मेरे मामें ते कीचड़ आह्ले पानी च जाने दा ते इन्ना चाह् आंदा की उद्धर जाह्चै होर ते मुंजी लाचै ते पर मेरे जेह्ड़े मामें हे ओह् आन निं दिंदे हे उद्धर मुंजी लानै गी क्योंकि उंदे कन्नै बड़े सारे लोक होंदे जेह्ड़े की उनें लेबर लाई दी होंदी ते अस बी करदे हे में ते मेरे मामें दे बच्चे अस चोरी चोरी जाइयै जेल्लै सारे बापस आई जंदे हे रुट्टी खानै दे बेल्लै ते ओह् रुट्टी खानै दे बेल्लै अस टाईम पर अस जेल्लै औंदे हे ओह् चोरी चोरी मुंजी दबाई दबाइयै लांदे हे ते फिर उद्धर बड़ा मज़ा आंदा हा ते कियां ओह् अपने घर ई सबकिश उगांदे न होर आर्गेनिक खेती करदे न होर अपनी घर दी खंदे न कि ओह्दे उप्पर गै उंदा ते ओह्दे सिरै उप्परा गै उंदा घर चलदा हा होर मुंजी बेचियै कनक बेचियै उंदा घर चलदा हा बड़ी सारी चीज़ां सरेआं ते सरेआं लांदे अपने घर दे तेल होंदा ऐ मेथी साग निक्की निक्की चीज़ां मसाले जेह्ड़ी निक्की निक्की चीज़ां सौंफ होई साढ़े मामें घरा साढ़े सौंफ आंदी ऐ हर साल स्हानू वेट होंदा कि कोलै सर्दियें बिच मक्की दा आटा आवै साढ़े मक्की दा आटा ते मेरी मम्मी गी सारे म्हल्लै आह्ले बी पुच्छन लग्गी पौंदे की थोह्ड़े अजें तक आटा निं आया एह् इन्ना मतलब अच्छा की उद्धरा आंदा चौल आंदे न ते अस खन्ने होर अपने म्हल्ले आह्लें गी बी दिन्ने ते इंया गै निक्की निक्की चीज़ां जियां कि ते मेरी मामी ऐ ते उंदे प्यौकिये बड़ी हल्दी लांदे न ते ओह् सानूं हल्दी भेजदे न मेरी मम्मा गी बी दिंदे न हल्दी ते होर बी बड़े होर साढ़े जियां साढ़े घर दे पड़ेस बिच इक्क कुड़ी गार्डनिंग करदी ते ओह् डेकोरेटिव प्लांट होंदे ते उसी दिक्खियै गै मेरे मनै च आया की में बी स्टार्ट करना ते ओह्दे बाद फिर पिच्छे दिक्खेआ की जेल्लै की पढ़ाई करदे करदे की एनग्जायटी होई जंदी ऐ की किश एक्स्ट्रा एक्टिविटी ला जेह्ड़ा की साढ़ा दमाग थोह्ड़ा डाईवर्ट होऐ एह् में अपनी गार्डनिंग एह् मेरे अपने में आक्खनी आं की मेरी बड़ी गै जादा हेल्प कीती ऐ ते जेल्लै में गार्डनिंग करन लग्गी पेई ते इंया लगदा की में सबकुछ भुल्ली गेदी ऐ सिर्फ ओह् गार्डनिंग दा पूरा मेरा दिमाग उस्सरी जंदा ऐ मिगी बड़ा गै बड़ा गै सुकून मिलदा ऐ जेल्लै में गार्डनिंग करनी ते गेर्डनिंग में स्टार्ट कीती ही तन्हाने कोला क्योंकि सब तू जादै बेसिक एह् होंदा भिंडियां लाइयां जेल्लै की में गार्डनिंग स्टार्ट कीती ही ते रपेऽ बीह् लैने चप्पल कन्नै अपने जेल्लै दौ पीस होई जन ते अच्छी तरह कन्नै एह् उगदा ते एह्दे कन्नै मच्छलियां फैलाए ते धनिया लाया ते ओह् अच्छी निकली गेआ ते ओह्दे बाद फिर सुक्कियां मर्चां लैतियां ते घर ओह्दे बीऽ लगाई ओड़े ते ओह्दियां मर्चां लगाई ओड़ी आं ते इंया करी करी में होर बी बड़े सारे डेकोरेटिव प्लांट लाए दे न नीम दा प्लांट लाए दा ऐ ओह् बड़ा अच्छा होई दा ऐ फिर ओह्दे बाद स्नैक प्लांट ओह्दा हा ते ओह् लाया डेकोरेटिव प्लांट ते बड़े सारे लाए न फिर ओह्दे इलावा आइये आलू बी ते उंदे ओह् ङूर नेह् निकली जंदे न ते ओह्दे ओह् आलू दे दौ पीस करियै ओह् आलू लग्गी जंदे ते ओह् मतलब छोटे छोटे करियै अपना स्टार्ट कीता लेकिन एह् घर जेह्ड़े बंदे न एह् थोह्ड़ी ते थोह्ड़ी खेती ते ओह्बी करदे न ते मतलब साढ़े अज्जकल ते साढ़े बांदर आई गेदे जेह्ड़े कुछ छोड़दे गे नेईं ते नेईं तां साढ़े इद्धर बी अच्छी खेती होंदी ही ऐसा निं ऐ की साढ़े निं करदे इद्धर बी करदे हे कटरा ते मेरा मामू घर ऐ उंदा ते मतलब कि एह् रोजी रोटी दा इक्क जरिया ऐ एह् क्योंकि उंदे बड़े सारे खेत न होर अच्छी फर्टाईल उंदी जेह्ड़ी ऐ ओह् मिट्टी ऐ उंदा बी सब कुछ बड़ा शैल शैल ऐ हून जियां की मेरे भ्राऽ न उंदा ब्याह् हो दा ते जेह्ड़ी मेरी भरजाई न उंदे घर भी इन्ना फ्रूट लगदा ऐ की इन्ना फ्रूट लगदा ऐ की मेरे बोलदे की जेल्लै बी तुस जंदे ओह् कुछ ना कुछ लेआया करो ते उद्धर लोहाट बी लगदे न ते उद्धर हून लग्गने आह्ले न ते जेल्लै बी जाह्गे ते लोकाट बी लेई आयो मौसमियां उंदे इन्नी लगदियां न मौसमियां इस बारी इन्नियां मौसमियां खाद्धियां मरूदें आहङर कि मज़ा गै आई गेआ मौसमियें दे इलावा चुकंदर ते फिर मूलियां ते फिर गाजरां

हून में दोबारा लाना स्टार्ट होआ लग्गना स्टार्ट होइये कि हून में जियां केले दा बूह्टा लाया ते केले दा बूह्टा मेरे कशा ते बड़ा गै अच्छा फैलेआ ते ओह् साढ़े घर दे पिच्छें पिच्छें ओह् बक्खरियां न ते में बड़ा गै मुश्कल होंदा ते में आक्खनी आं की कुछ ऐसा बी कवर करो की जेह्दे बिच में अपनी गार्डनिंग करांऽ बड़े आराम कन्नै अपनी गार्डनिंग करांऽ इद्धर कोई कुछ ना कोई बोहना कोई होर इत्थें बंदर न ते बंदर करदे केह् न की इत्थें में थूम लाए दा हा ते ओह् करदे की उसगी उखाड़ दे ओह् केह् करदे की जेल्लै ओह् उखाड़ेआ ते ओह् सुट्टियै चली जंदे ना उनें खाना ते ना कुछ टमाटर लाये इन्ने सारे टमाटर लग्गे मेरे बूह्टै गी की ओह् बंदर आइया ते बंदर आइयै ते ओह् खाई जंदे हे उनें छोड़ना बी कुछ निं बंदरें ते बड़ा दुखी कीता मिगी ते में इंया गै दुखी कीता इन्ने सारे टमाटर लग्गे दे हे कुछ निं छोडेआ इक्क मिगी बस चाऽ आंदा की इक्क टमाटर बड्डा होई जा ते फिर में उसी ते सब्ज़ी बिच पाइयै खांऽ ते इन्ना मेरा मन करदा हा खानै दा पर नेईं ते लानै दा गै हा की लांदे केह् ते पालक बी लाया ते में सबकुछ कोशिश कीती जेह्ड़ी में लाई सकदी ही लानै दी कोशिश कीती पर इन्नी ओह् निं ऐ बंदर छोड़दे कुछ निं हैन पर मेरा शौक ऐ कि में लांदे रवां ते फिर बंदर छोड़े जां नेईं छोड़े पर में मज़ा आंदा एह् लानै गी की एह् लांदे गै रौह्ना ऐ ते मेरा मतलब जादै ते लगदा निं ऐ की जेकर में खेती करनी होऐ ते मिगी लगदा ऐ की मेरियां टेंशनां गै खत्म होई गेदियां होर कोई फिकर निं ऐ